गामियारि ओनसोलाव सोरखारि सासनाव आंखाल जानाय आखुथायफोरनि सायाव आं दा फंनैसो खोथा बुंनो लानाय जादों बाथ्राया बुङोब्ला गोलाव जागोन अब्लाबो माने आं सुंद'यै जोङो सोरखार थासेयावबो दिनैसिम जोंनि आंखाला मानो जोबाखै बेनि सायाव आङो बुंनो लानाय जादों दा जोंनि गामियारि ओनसोलफोरनि मानसिफोरा सोरखारनि सासन आरो सोरखाराव मा फैदों एबा मा फैयाखै बेखौ जों गासैबो मानसियानो बुजिजोबनो हाया हयथ' मिनथिजोबा

जोंनि ओनसोलावनो माखासे फिसा फिसा दैदेनगिरिफोर थायो बे दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरनो सोरखारि आसन अर्थाथ डेभेल'पमेन्टनि थाखाय सोरखारा जोंनि थाखाय मा थिनानै दोनदों बे बाथ्राखौ बुंफैनानै हयथ' बेखौ मोनफुंनायनि लामाखौ ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरा मावनांगौनि माखासे बिबान थासेयावबो दिनैहाय जोङो मावनायखौ नुनो मोनाखै जायनि थाखाय दिनै गोबां बेखार जेंनाया जोंनि गेजेराव जोबनानै थाङाखै माखासे लेखा गोरों लाइमोनफोर इडुकेटेड माखासे फरायसा फरायसुलि थासेयावबो दिनै बिथांमोना साख्रि बाख्रि फारसेबो जेबो खाबु मोनालासेनो हयथ' माबा मोनसे खामानियाव इंगेज जानो हायैयाव ओरैनो थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो हमना ला सासे ग्रेजुवेट गथ'आ बि ए खौ पास खालामखांनायनि उनावबो जेबो खामानि मावनो खाबु मोनैनि ओरैनो गामियारि ओनसोलफोराव थानायखौ जों नुनो मोनो खोथाया बेनो दि जोंनियाव जोङो गासैबो गाव गावनो हयथ' नाजानायाबो थानो नांगोन रावबो जों जोंनि आंखालखौ होसोनानै फैया आं बेखौबो खावलायो जोंनि लाइमोनफोरा जाहाथे बै आंखालखौ सुफुंनो थाखाय आवगाय लांनोबो नांगौ जानानै फैयो नाथाय आं सासे माने लेखा गोरों जाबाय होननानै जेबो माने गावनो दुखु खस्त' गैयाजासे ओरैनो माखौबा मोननो लुबैब्लाबो बेखौ मोनफुंनो हाया जेराव सासे गोरों जायोब्ला माखासे खोथा बियो बुजिनानै लानो हानांगोन आरो गाव बुजिनानै लानो हानायनि गेजेरजोंसो रायजोनि गेजेराव बियो माखासे आंखालखौ सुफुंनो हानायनि बियो हयथ' लामाखौ बियो मोनहैनो हागोन जेराव हमनानै ला गामियारि ओनसोलफोराव सोरखारि जोंनि सोरखारि सासन थासेयावबो आंखाल जानायनि जाहोनफोरानो जाहैबाय माखासे राजखानथियारिनि दैदेनगिरिफोरा जोंनो माखासे खाबुखौ होनो नागिराखै हयथ' होआखै जायनि थाखाय दिनै जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव बबावबा लामा मावनांगौ दङब्लाबो लामाफ्रानो मावफुं जायै अबस्था जानानै दङ बहाबा दालां नांगौ जानायावबो दालांफोरखौ दिनैसिम मावनानै होआखै जायनि थाखाय जोंनि माखासे थांलाय फैलाय जान बाहननि आंखालाव जोंहा जों जेरैबायदि हान्थि नांगौमोन बेफार फालांगि जोंनि रायजो राजाफ्रा बे फारसे जोङो आवगायलांनो हायाखै हयथ' सोलोंथायनि बिथिंआवबो जोङो बे सोरखारि सासन थासेयावबो रावनिबो अनसुंथाय मोनैनि थाखाय जोंनि गोरिब गुनद्रा न'खरनि गथ' गथायफोरा मोजां सोलोंथाइ लानो थांनायाव माखासे जोंहा उन उन जानानै थानो नांदों होननानै आं सानो दा आं बेखौनो खावलायो जे जाय बिथांमोनहा खुंथाइयाव दङ बिथांमोना गासैबो फारफ्रोमथिंबो माने नायनानै जाहाथे बैफोर हाबाफोरखौ मावो आं बेखौनो खावलायनाय थाबाय